तैराकी सीखने में ऊपरी ऊपरी मुंह ज़बानी त हिक ॿिए खे मां ॿुधायो आहे दोस्तनि यारनि खे बाकी कोई अहिड़ो चओ कि मां इलाही स्पेशली उन्हनि खे मदद कई हुजे उहो कोन्हे हा इहो आहे कि मथां मथां उन्हनि खे मां इहो चयो आहे कि भाई हीअं करे वठु हूअ करे वठो हे सभु शयूं मां कयूं आहिनि ऐं रही ॻाल्हि ॾुबणु जहिड़ी परिस्थिति त उहो हिकु दफ़े फ्लोटिंग कंदे कंदे मूंखे थोरी दिक़त थी हुई लेकिन हुन में बि जीअं कोच साहिबु मूंखे ॿुधाए मुंहिंजे कि ईअं हिन खे हीअं कर हिन खे हीअं कर थोरी देरि साहु रोकण जी कोशिश कंदो कर उहो प्रैक्टिस कर त उन खे धीरे धीरे धीरे उहे शयूं निकिरी वियूं उन में अहिड़ी कोई विशेष समस्या न थी हा बाकी इहो आहे कि अॼु ताईं कॾहिं अहिड़ो मूंखे मौक़ो न पियो आहे कि कॾहिं कंहिंजी मदद करिणी पई हुजे ॾुबण में बचण सां उहे अञा ताईं मां कई कोने हा बाक़ी कॾहिं थींदो त बिल्कुलु उहो एक्सपीरियंस असां शेयर कंदासीं पंहिंजे पास हेड़ो बाकी त सभु सुठो ई सुठो आहे